बागवानीके लेल खुरपी कोदारि कचिया हाँसू कटिङ्ग पिलास आदिके उपयोग करैत छी आब जेना मानि लिअ जे कठिनगर खेत अछि तैआर करबाक अछि ओकरा पाहिने कोदारिसँ तामि दियौ ओकरबाद ओकरा माटिके मिलबा मिला दियौ कोनो गाछकेँ रोपबाक अछि ओकरा पतियानीमे रोपू खुरपीसँ रोपू गाछ जखन अपन मने अवस्थाकेँ प्राप्त कऽ लैए फूल देलक फूल जेना फूल लगैए आ फूल देलक आ फूलके ओकर जे मौसम छै से अन्त भऽ गेलै तखन ओकरा कटिङ्ग पिलाससँ ओकरा ठाढ़िकेँ पुरनका ठाढ़िकेँ काटि देलियै जाहिसँ नव नव फेर पल्ल्व फेकलकै ओहिमे नव नव फेर फूल फुलेतै फेर अहाँके से बाग भरि जायत कचिया हाँसू कचिया हाँसूके उपयोग सभसँ लत्ती जे तरहक जे कोनो तरहक घास छै ओना घासो कटयके लेल कचिया हाँसू चाही आओर लत्तीवला जे छै वस्तु चाहे एहन वस्तु जेकि अहाँकेँ कटिंग पिलाससँ नहि हएत ओकरा कचिया हाँसूक सहायतासँ से काटि लेल जाइत छै ई विभिन्न औजारसभ केँ नीक ढङ्गसँ रखरखाव चाही आ भोथ भऽ जायत आ गाछके जेबै ओहिसँ काटयके लेल ओहिसँ ओकर छाल जे छै यदि भोथ अछि औजार तऽ ओकर छाल जे छै से ओदरतै साफे छै जे छाल ओदरतै तऽ ओकर इफेक्ट गाछपर पड़तै गाछ सुखा जायत ठाढ़ि सुखा जेतै ओकर ताहि द्वारे ओ औजार खूब एकदम साफ तेज बनल रहए